سنیما ہال میں ہم لوگ کو بہت مزہ آتا ہے کیونکہ ہم لوگ سنیما دیکھنے گئے ہیں بہت بار گئے ہیں اور یہ سنیما ہم ہمارے گاؤں میں بہت سارے اویلیبل ہیں بہت سارے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے جیسے فرینڈ کے ساتھ گئے ہیں گرلس کے ساتھ بوائز کے ساتھ سب فرینڈے لوگ کے ساتھ گئے ہیں کبھی بھائی کے ساتھ گئے ہیں کبھی اپنے جیجو کے ساتھ گئے ہیں بہت سارے فلمیں دیکھے ہیں اور فلم میں بہت مزہ آتے ہیں اچھے لگتے ہیں فلمیں کیونکہ ہال میں دیکھنے میں سبھی انسان کے ساتھ فلم دیکھنے سے اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ اچھی ہی مطلب لگتی ہے شور غل یا پھر جیسے سیٹیاں بجتی ہیں یا پھر وہاں جو فلم چلتی ہیں ان فلموں کی مطلب دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہاں فلم جو ہیں جیسے بولا جائے کہ فلم میں جب فلم اسٹارٹنگ ہوتی ہیں تو اس سمے کے کچھ اور ماحول ہوتی ہیں جب اینڈنگ ہوتی ہیں ان سب کی کچھ اور ماحول ہوتی ہیں جب وہاں سیٹیاں اسٹاٹنگ ہوتی ہیں سیٹیاں بجتی ہیں تو اچھے لگتے ہیں شور غل ہوتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں ہال میں تو اور بھی اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہر فرینڈ ہو دوست ہو یا جیجا ہو یا جو بھی ہو جس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو پر بہت مزہ آتا ہے کیونکہ ہال میں فلم دیکھنے سے اچھی لگتی ہے اور گھر میں فلم دیکھنے میں بور سا لگتا ہے ہال میں دیکھنے میں